हाँ हिंदी भाषा हमारे राज्य की देशी बोलियों से बहुत अलग है क्योंकि हिंदी भाषा हमारी राज्य भाषा है और हिंदी भाषा का हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा है और हिंदी भाषा का एक अपना ही एक अलग महत्व है क्योंकि हिंदी भाषा में जो भी उनकी मात्राएँ होती हैं उनके बिंदु होते हैं और जो भी अक्षर होते हैं वह एक अपना अलग ही महत्व देते हैं हिंदी संवैधानिक रूप से भारत की प्रथम राज्य भाषा और भारत की सबसे अधिक बोली वह बोली और समझी जाने वाली भाषा है चीन के बाद यह विश्व में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है विश्व की आर्थिक मंच की गणनाओं के अनुसार यह विश्व की दस हिन् दस शक्तिशाली शक्तिशाली भाषाओं में से एक है हिंदी भाषा भारत में अट्ठार बोल बोलियों में से अट्ठारह हिंदी भाषा भारत में अट्ठारह बोलियाँ होती हैं हमारे भारत में संविधान के अनुसार आठवीं अनुसूची में अड़ बाईस भाषाएँ हैं और हिंदी भाषा हर राज्य में बोली जाती है जैसे मध्ये मध्य प्रदेश झारखंड उत्तराखंड उत्तर प्रदेश आदि और भी देश हैं जहाँ और भी राज्य हैं जहाँ हिंदी भाषा बोली जाती है और अधिकतर अब तो विश्व में भी हिंदी भाषा का अपना एक महत्व हो गया है और हिंदी भाषा बोली जाती है लेकिन लेकिन हर राज्य की अपनी ही एक अलग देशी बोली होती है जैसे बुंदेलखंडी झारखंडी हमारे राज्य में एक बागेश्वर धाम वाले गुरु जी हैं जिनका नाम पंडित धीरेंद्र शास शास्त्री है यह सबसे ज़्यादा खड़ी बोली का उपयोग करते हैं और हिंदी और भाषा भाषा का उपयोग किसी भी समाज के समाज के व्यापारिक पारिवारिक आदि कार्यों में किया जाता है बल्कि बोली का उपयोग किसी भी समाज के दैनिक कार्य किसी से बोलने के लिए भी किया जाता है और देशी बोली देशी बोली हमारे राज्य की देशी बोली जहाँ जिस राज्य में हम रहते हैं जैसे हम किसी से बात करते हैं जो हम सुनते हैं जिस भाषा का उपयोग करते हैं हमें उसी भाषा में सब कुछ समझना आता है और और हमें बोलने में भी अच्छा लगता है दूसरे से हम जिस तरीके से बात करते हैं वह उसी भाषा जिस भाषा में हम उनसे बात करेंगे वह उसी भाषा में समझेगा क्यों और हिंदी भाषा अपना ही एक अलग महत्व होता है और देशी जो जिस राज्य की देशी भाषा होती है उसका भी अपना एक अलग महत्व होता है